ہاں ہیلو عمر سر میں ایک اہم بات کرنا چاہتا تھا ہمارے کالج میں منعقد سہولیات کے ساتھ کھیل کے میدان کا فقدان ہے ہمارے لیے کھیلوں اور جسمانی سرگرمیوں میں مشغول ہونا کافی مشکل ہو گیا ہے جی بہت بہتر ہمارے پاس کھیل کا ایک چھوٹا سا میدان ہے لیکن یہ ہمارے طلبہ کی تعداد کے لیے نا کافی ہے ہمارا کالج مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے لیکن ہمارے پاس تربیت اور مؤثر طریقے سے مشق کرنے کے لیے مناسب انفراسٹرکچر کی کمی ہے ہمیں ایک بڑے کھیل کے میدان کی بہت ضرورت ہے جس میں ٹریک جمنیزیم اور کھیلوں کے سامان جیسی سہولیات ہوں جی ہاں ہم میں سے کچھ طلبہ نے اِس کے بارے میں بات کی تھی اور ہمارے اسپورٹ کے ٹیچر بھی اِس خیال کی تائید کرتے ہیں ہم نے سوچا کہ اگر ہم طالبِ علموں سے مزید تعاون حاصل کرتے ہیں اور ایک اچھی ساختہ تجویز پیش کرتے ہیں تو کالج انتظامیہ اِس پر غور کر سکتی ہے شُکریہ سر میں اِس پر ضرور کام کروں گا آپ کی رہنمائی واقعی قابل قدر ہے مجھے یقین ہے کہ کھیلوں کی ایک مناسب سہولت نہ صرف ہماری جسمانی تندرستی کو بہتر بنائے گی بلکہ طلبہ میں ٹیم اسپرٹ اور نظم و ضبط کو بھی فروغ دے گی آپ کا بہت بہت شُکریہ سر میں آپ کے تعاون اور مشورے کی تعریف کرتا ہوں میں آپ کو ہماری پیش رفت پر اپڈیٹ کرتا رہوں گا شُکریہ آپ کا دِن اچھا گزرے سر